अज्ज मै तोआनू दस्सन लगा क्रिकेट दे बारे च क्रिकेट च मै बड़़ा मजा करना हुन्ना मिगी जेल्लै कोई टेंशन टुंशन होए में क्रिकेट बिच्च खेलन चली जाना होन्ना मेरे दोस्त बी औंदे सारे उन्दे कन्नै खेलन चली जाना कुतै दूर घूमन चली जाह्गा कदें मैच होई गेआ कदें कुछ होई गेआ बड़़ा कुछ खेलने मन करदा ते चली पौने हुन्ने जेल्लै टेंशन होऐ कुछ बी होऐ ते क्रिकेट दे बारे क्रिकेट च बड़ा कुछ होंदा ऐ जियां कि दस प्लेयर ग्यारह प्लेयर होंदे ऐ होर बी बड़ा कुछ अस खेली सकने क्रिकेट च दोस्त बालां हुंदियां क्रिकेट च स्टैम्प्स होंदे ऐ अम्पायर होंदे ऐ दो हेलमेंट शेलमेंट होंदी ऐ बाल होंदी ऐ इक लैदर दी बाल होंदी ऐ होर बी कास्को दी बाल होंदी छोटी बाल होऐ कुछ बी होऐ बड़े बड़े खेली सकने आं अस